हॅलो हां सांगात कोण उलयता आं सागांत हय हय आमचे आमचे सगळे गावटी अळसाणे आसतलें आमचे शेती आसात सो आमी सगळे अळसाणे बी ताजेच हाडून दवरतात कितले जाय आसलें तुमकां मिरसांगे सद्याक किलो आठश्यांनी आसा पूण आमी आमचे घरगूती आनी अशें तुमी प्री ओडर केलां म्हणल्यार तुमकां सातश्यांनी पडटल्यो किलो अळसाणे कशें जातले जाणा बाय आदी ते म्हाका पोवचे पडटलें कितले आसा कशें आसा आनी मागीर तुका रेट सांगूक मेळटलो होच नंबर न्हय तुजो मागीर तुका सांगतां हय सगळें आमचे गोंव बी मेळटलें तुका जनरल स्टोर न्हय आमचो आनी ना तुमकां हांगा येवन घेंवचे पडटले हॉम डिलीवरीची मातशीं फेसिलीटी ना आमची

हय आमी जी पे करतात आता सगळें ओनलायानूच न्हय तें बरें जातात तुमी जी पे करूं शकतात आनी येवपाचें हय हय ते वेवस्थीत पॅक करून दवरतात तुमी फक्त कितल्यांक येतली आनी केन्ना ते सांगा एड्रेस हांव होच नंबर न्हय जाय जाल्यार धाडटा ना जाल्यार फोन करात तुमी आनी केन्ना कशी कितें येतले आनी व्हरतली ते सांगात मागीर व्हरा तुमचे अळसाणे आनी ये बरें ताजे आसात हय डिस्कावंट आसा मगो बाय पळोवया कशें कितें तें अळसाणे आसतात मागीर दिवया तुका डिस्कावंट आं मंगळारां हय मंगळारां आसतली आमी सो आमचे शोप आमी सक बंद करतां मागीर घरां पावतां म्हणसर लेट जाता मगो सो संग आमी बंद करता सं जायसर आसतातूच आमी हय सो तुमी येव शक तुमी येयात हाव सांग हांव जर ना जाल्यार बायलेक आनी कोणांक भुरग्यांक बी सांगून दवरता आनी तुमी घेया मागीर

आं बरें बाय देव बरें करूं आं हां हय हय हय बरें देव बरें करूं